औ हागोन आं इसे हागोन आंनि जोनोम जायगाया जावलियाफारामोन एक नं जावलियाफारा बेयो सिम्बोरगाव सिम्बोरगाव बि सि डि सि नि सिङाव बे बे बे गामिया ओरैबायदि बोरैबा फिसा आरो गामिया ओरैबो दै ओरैबो दै फिसा ओरैनो लिं लिं न'खराबो बारा गैया बिदि आरो ओमफाय मा होनबावनो गामि जेरै नाम एरै गामि आरो मानसिफोराबो बिदिनो खुनु गुरुथ' लालायलाया जेबो गामिनि फारसे जेबो साननायनि माबा गैया आरो बिसोरनाव बेबायदि माबा मोनसे गामियाव माबा मोनसे माबानांगौबाबो जेनबा दायथ' लालायलायला बेबायदियावनो सोरलां बोरलां गामिया इसे बारा माबा नङा नंखाया आरो गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्राय राइजो जाबोनाय मानसिफ्राबो दासिमबो सोलायनो रोङा बेबायदि ओरैनो लिं लिंलखा नालाय ओरै साइड ना आलादा हरै साइडना आलादा बेबायदि आरो लामानिफ्रायनो लामायानो सिमा बायदि

बिदिनो बिदि माबा माबा मोनसे खामानि दामानिफ्रावबो आवगायलाया थेलाय मेलाय बिदि जायो बिदि ओंखायनो बयजोंबो बखिजायो आरो बे गामिया ससे लामा ओंखारबाथाय बे गामिखौनो नामखौ रायखांनानै होननाय जायो आरो बेबायदि जेनेबा गावनि गाव जानायबाबो एबा राइजोनिबाबो खुनु माबा खालामलाया ओरैबायदि माबा आरो गोग्लैसोनाय गोग्लैसोनाय बे जायगाया ओमफ्राय आं दा सिम्बोरगाव बाथाबारियाव हाबा जाफैदों खिन्थु बे बाथाबारिया हयले मोजां आरो बिराद फाराग जावलियाफाराजों बाथाबारिजों बिराद फाराग आरो जासिगोनदां